हैलो हा स्विगी मां था ॻाल्हायो हा भाउ मूंखे कुझु मिठाण जो ऑडरु ॾियणो हो पर मूंखे इहा ॼाण खपंदी हुई की तव्हांजी एरिया में के सुठा रेस्टोरेंट आहिनि मूंखे मिठाण में गुलाब ॼमूं ऐं गजरुनि जो सीरो खपंदो हो मुंहिंजे घरु हिकु नंढी सी गॾिजाणी आहे त त लॻिभॻि पंजाह मेम्बरनि जे लाइ पंजाह माण्हुनि जे लाइ मूंखे सुठे में सुठी तमामु सुठी शइ खपे त इन करे मां चाहींदसि की तव्हां कंहिं सुठी रेस्टोरेंटनि जो जिते खाधे जूं शयूं तमामु सुठियूं ऐं ऐं सफ़ाईअ सां ऐं सवाद वारियूं हुजनि उन्हनि जी मूंखे ॼाण ॾेई सघंदा त मां ऑडरु करे सघंदसि तव्हांखे इन करे मां तव्हांखे कॉल कई आहे ऐं कृपा करे तव्हांखे ॼाण हुजे त मूंखे ॼाण ॿुधायो